शुक्रु अथईं मुंहिंजा भाउ मूंखे हिते पहुचाइण लाइ पर मूंखे न तव्हांखे पैसा ॾियण लाइ कैश ई पैसा आहिनि मूं वटि हिन जो ॿियों कहिड़ो ज़रियो कोन्हे न गूगल पे अथव न पेटीएम अथव कैश बि अथव ॿी हज़ारे जो नोट तव्हां वटि छुटा हूंदा त मूंखे ज़रूरु ॾींदा